अॼु जे हिन दौरि में ॿारनि खे ए बी सी डी यादि हूंदी आहे पर उन्हनि खे सिंधी भाषा कोन्ह थी अचे अॼु जे ज़माने में अंग्रेज़ीअ खे एतिरो महत्व ॾिनो थो वञे जंहिंजे करे सिंधी भाषा ख़तम थी थींदी वञे अॼु असांखे सिंधी भाषा खे ओतिरो ई महत्व ॾियणु खपे जेतिरो हिंदी खे ॾेई रहिया आहियूं इहो किथे बि कोन्ह लिखियलु आहे त अगरि तव्हां सिंधी मिडियम में पढ़ियलु आहियो त तव्हां सफ़ल कोन्ह थी सघंदा इन करे मुंहिंजे हिसाब सां सिंधी भाषा बि सिखण ॾाढी ज़रूरी आहे जीअं पंजाबी माण्हू पंहिंजी पंजाबी भाषा में ॻाल्हाइण था गुजराती पंहिंजी मात्र भाषा में ॻाल्हाईंदा आहिनि उन ई हिसाब सां सिंधीयुनि खे बि पंहिंजे भाषा में ॻाल्हाइण ज़रूरी आहे न त असांजी भाषा ख़तम थी वेंदी हिन दुनिया मां ऐं असां सभिनी सिंधीयुनि जो इहो फर्ज़ु आहे त घर में पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे माउ पीउ सां सिंधी में ई ॻाल्हायूं असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी स्कूल ऐं कॉलेजनि में मोकिलिणु खपे जिते उहे सिंधी बि सिखंदा जय झूलेलाल